हैलो कार ड्राइवर बोलै छऽ हँ बोलै रहियऽ की हमरा नेपाल जाय लऽ रहै कनिटा घुमै लऽ तऽ लैए के जबहों तोँ

हँ वही भाड़ा वही पुछै रहियऽ केतना केतना भाड़ा छै कहाँ कहाँ लएके जयबहो आ केतना टाइम लागतै सब बात पहिले पुछबऽ तबे नऽ बादमे दिक्कत नै होतै

हँ हँ हँ जे भी तोहर वाजिब भाड़ा बनतो से लिहऽ लेकिन हमरा सब जगह जेतना भी नेपालमे मन्दिर छै पार्क छै सब घुमाय दिहऽआओर वहाँ कोशी बहै छै सब देखाय दिहऽ

आरो घण्टो घर घुमाय दिहऽ हँ तब जे तोरा वाजिब भाड़ा रहतऽ सब जगह घुमाय दिहऽ हमरा कहियो गेलो भी नै छियै तऽ घुमाय देबहो अपना हिसाब से

हँ जे दू चारि दू दिन चारि दिन रहबै हमरा होटल भी चाहिए रूम चाहिए वहाँ पर खाइ पियैवला व्यवस्था सब चाहिए सब तोँ जानते होबऽ

हँ पैसाके दिक्कत नै होतऽ ई सुनलो छियै कि नेपाल महङ्गा छै कनीटा बेसी पैसा सब किछोमे ताबत गेलोकऽ बाद

हँ तब तऽ बहुत मान्यतापूर्ण मन्दिर छै हँ तब बहुत नामी छै सुनलो छियै बहुत नीक गूगल मे देखै छियै बहुत नामी मन्दिर छै अच्छा ठीक छौं तऽ वैह बादोमे बात करि लेबहो आर कन्फर्म करि लेबहो ठीक छौं ठीक छै रखै छियौं धन्यवाद धन्यवाद